हलो जय झूलेलाल हा ॿुधायो हा अच्छा तव्हांखे छा खपे कहिड़ी शइ खपे खीर था चओ हलो छा था चओ हा हिक किलो छहाठि रुपए जो लीटर आहे मुंहिंजो अच्छा अठहठि अठहठि सॉरी अठहठि रेट वधी वियो आहे मदर डेरी जो बि वधी वियो आहे इहेई रेट आहे तव्हांखे कहिड़ो खीर कहिड़ो खीर खपे हा नमस्ते इंडिया जो बि हा हा हा उहो बि बढ़िया हा उहो बि खीर बढ़िया असां बि यूज करे हुन खीर जो हा उनमें त बढ़िया मलाई हा हा न असां बि यूज कयो आहे त उनमें बि मलाई ॾाढी बढ़िया ईंदी आहे खीर में खीर हा घ घाटो बढ़िया आहे हा अॼकल्ह उन खीर जी हा उन खीर जो थोरो शायदि ॿ रुपया वधयल ई आहे उनमें ॿियो ॿियो ॿुधायो ॿियो कहिड़ी शइ खपे हा इन खीर में ॾही बढ़िया ॼमंदी अथव जाम मलाई बि ईंदी आहे न न न न मलाई बि ईंदी आहे मथां ॾहीअ में हा हा न न बढ़िया मक्ख पनीर कढो या मक इहो खीर मां हो कयो पनीर फ़ि फ़िटाए करे खीर खे पनीर कढो त उहो बि ॾाढो बढ़िया निकिरींदो अथव खीर में तेल करे विधायूं त हा हा त हूं पहिरीं खीर ॾिसदा त बढ़िया आहे नी हिन जी डिमांड बि ॾाढी आहे हाणे अॼकल्ह हर कोई इहेई खीर थो घुरे मखण वक्खण खपेव न हा हो सफ़ल वारा मटर बि रखंदा आहियूं हो बि ॾहे रुपए सौ ग्राम ॿारहें बि आहिनि ॾहे बि आहिनि अलॻि अलॻि रेट आहे उनजो हा न त असां फ़्रेश रखंदा आहियूं न असां वधीक ओतिरी मतिलब क्वांटिटी रखंदा आहियूं मतिलब जेतिरी हिक ॾींहुं में निकिरी वञे ॿिए ॾींहं वरी ॿियो ताज़ो माल घुराईंदा आहियूं असां वधीक थोक में न रखंदा आहियूं हा हा अथव उहो एक्चुअली छा आहे घणा वधीक थोक में वठी रखंदा आहिनि थोरो सस्तो हूंदो आहे पर असां चवंदा आहियूं भले थोरो महांगो पए रेडी डेली डेली माल वठो यूज कयो हुनखे फ़्रेश कस्टमर खां अगरि पैसा वठूं था त असांजो फ़र्जु आहे माल सुठो ॾियण इन करे असां ताज़ा ई हा रोज जो रोज ताज़ा वठंदा आहियूं हा हा हा सभु हूंदो आहे मदर डेरी जी अथव इनजी अथव अमूल जी अथव जेका बि छाछ खपेव मिली वेंदव हली उहो बि अथव फ़िक्की बि अथव ॾहे रुपए पैकेट ईंदो आहे ॾहे रुपए पैकेट मसाले वारी बि अथव फ़िक्की बि अथव बिना बिना नमक जीअं विर्तु में माण्हू बिना लूण जी पीअंदा आहिनि नमक जे

त तव्हां अ न हिक दफ़ो दुकानु ते अचिजो त पोइ सभु शयूं तव्हांखे वैरायटी डेखारींदासीं ॿी ऐं रेट बि ॿुधाईंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल